हल्लो हा किथां ॻाल्हायो था तव्हां हा मां वटि आहिनि त हा फ़्रूट्स जी शोप आहे हा हा मां वटि अंब त आहिनि कहिड़ा वारा तव्हांखे अंब खपनि अलफ़ोनज़ो आहिनि मां वटि अलफ़ोनज़ो तोतापुरी और चौसा आहिनि त हिकु तव्हांखे कै कहिड़ा खपनि चौसा अंब ढाई सौ रुपए किलो आहिनि तव्हांखे केतिरा खपनि केला मिलंदा तव्हांखे नवे रुपए दर्जन मिलंदा असां वटि तव्हांखे केतिरा खपनि ॿुधायो त ॿई शइ अलॻि अलॻि त तव्हांखे ॿ किलो चौसा अंब खपनि त ॿ किलो चौसा अंब तव्हांखे पवंदा पंज सौ रुपए जा और केला तव्हांखे पवंदा ॿ दर्जन खपनि तव्हांखे त तव्हांखे हो पवंदा हिकु सौ असी रुपए जा न त ॿ किलो में छा तव्हांखे गुंजाइश मिलंदी थोरा वधीक वठो पंज छह किलो त ॾियऊं न त ॿ किलो में त बिया मां वटि कीवी संतरा मिलंदा तव्हां वटि स्ट्रॉबिरी मिली वेंदी तव्हांखे और सेब मिली वेंदा तव्हांखे छा छा खपे कहिड़ा मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे रेट ॿुधायां त सेब त तव्हांखे हिकु किलो मिलंदा टे सौ रुपए जा कश्मीरी फल मां ॿुधायां त अथी तव्हांखे मां वटि संतरा सेब कीवी स्ट्रॉबेरी और पपीतो आहे मां वटि

हा हा तव्हांखे घर में मिली वेंदा तव्हां किथे रहंदा आहियो होम डिलेविरी जो चार्ज तव्हां किथे रहंदा आहियो मूंखे ॿुधायो त किलोमीटर जे हिसाब सां त हो तव्हांखे पवंदा किलोमीटर हिकु किलोमीटर हूंदा मुंहिंजी दुकान खां ॿ टे किलोमीटर त तव्हांखे पवंदो असी रुपए पवंदो होम डिलेविरी जो अगरि जेतिरा हा हम्म और कहिड़ा कहिड़ा तव्हांखे फल खपनि कॉलिटी त असांजी सुठी आहे असां पंहिंजे फ़ार्म हाउस खां ई घुराईंदा आहियूं सॼा फल त कॉलिटी त सुठी आहे त तव्हां असांजा परमनंट कस्टमर आहियो तव्हांखे त ख़बरु ई हूंदी न न कोई शिकायत न हूंदी अगरि तव्हांखे कोई शिकायत अचे बि अथी त तव्हां असांखे हिकु ॾींहं में वापसि करे सघंदा आहियो असां तव्हांखे न फल ॾेई रखंदासे तव्हां असांखे हुन ॾींहुं अगरि वापसि कयो था त असां वठी वठंदासे रिटर्न करे सघंदा आहियो तव्हां हा हा तव्हांखे असां घर में पुॼाईंदासे अगरि तव्हांखे न वणे थो त तव्हां हिकु ॾींहं जे अंदरि असांखे वापसि मोकिले रखिजो असां तव्हांखे ॿिया बि मोकिले रखंदासे फल ओतिरा ई

हा चौसा अंब जो ढाई सौ रुपए किलो आहे तव्हांखे ॿ किलो खपनि केला नवे रुपए दर्जन हा त तव्हां त पंज किलो अंब वठो त थोरा घटि कयऊं बि ॿ किलो में त असांखे पाण ई पंज रुपए जो मार्जन मिलंदो आहे सिर्फ़ु एतिरो अं महांगा त आहिनि ई अॼु कल्ह त अॼु अॼु पे ई ख़राबु थी वेंदा आहिनि अधु फल रखंदे रखंदे त गर्मी गर्मी में ई रखंदे रखंदे फल ख़राबु थींदा आहिनि न त असांखे जल्दी जल्दी बेचना आहिनि इन्ही करे और पंज रुपया मर्जन वठी करे हलऊं था असां लाइ त घटि ई आहिनि अछा कहिड़ा कहिड़ा तव्हांखे अंब चौसा ई अंब वठिणा त हो त ॿिया बि ट्राए करे वठो जीअं अलफ़ोनज़ो नवां आया आहिनि असां वटि हो ट्राए करे करे ॾिसी वठो छा अलफ़ोनज़ो हा अलफ़ोनज़ो अंब तव्हांखे पेटी तव्हांखे पवंदी अठ सौ रुपए जी ॿारहां अंब ईंदा उन में हा उन में ॿारहां मिलंदा तव्हांखे अंब हू बि ॾाढा मिठा रहंदा आहिनि कंहिं में चौसा वारे में त तव्हां अगरि ॿ तव्हां ॿई मिलाए करे करे अगरि जीअं तव्हां ॿ किलो वठो था चौसा अंब ऐं ॿ दर्जन तव्हां वठो था केला और बि वठी वठो मिलाए करे त पोइ ॾिसऊं हा और हुन जा हिकु सौ असी छह सौ असी थी वियव था त तव्हां न न एतिरो घटि त न थी पाएंदो छो की तव्हांखे असां होम डीलेविरी ॾींदासे त सत सौ सठि थी वेंदा असी रुपए और मिलाए करे करे छो की तव्हांखे होम डिलेविरी ॾियऊं था असां असी रुपए और तव्हांजी मिलाईंदासीं उन में होम डिलेविरी बि थींदी हे त तव्हांखे घट में घटि सत सौ करे पाईंदासीं हुन खां न करे पाईंदासीं जीअं अगरि तव्हां ॾींदव त तव्हांखे एक घंटे जे अंदरि मां घर में पुॼाए रखंदीमांव तव्हांखे कैश ऑन डिलेविरी कंदव की ऑनलाइन पे कंदव कैश ऑन डिलेविरी ते तव्हां चेंज पाण वटि रखिजो त हिकु घंटे में छो की असां जॾहिं पुॼाईंदा आहियूं त माण्हूअ वटि चेंज कान हूंदा आहिनि अक्सर त तव्हां चेंज रखि हिकु घंटे में पुॼी वेंदो हा हा पुॼी वेंदो सॼो फ़्रैश सामानु असांजे ऑर्डर शाम जो अठें बजे ताईं असां अवेलबल आहियूं ऑर्डर वठण लाइ बाक़ी तव्हां दुकान में वठणु अची सघंदा आहियो ॾह बजे ताईं ऑर्डर असां सिर्फ़ु अठें बजे ताईं वठंदा आहियूं शाम जो हा हुन खां पोइ ऑर्डर न वठंदा आहियूं

होम डिलेविरी में असांखे मिनीमम पंज सौ रुपए जो हुजणो खपे ऑर्डर तॾहिं असां होम डिलेविरी कराईंदा आयूं हुन खां घटि में होम डिलेविरी न कराईंदा आहियूं तव्हांखे अची करे ई वठिणो पवंदो तव्हांजो त तव्हांजो त ऑर्डर आहे ई छह सौ असी रुपए जो त तव्हांजी थी वेंदी होम डिलेवरी हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल